ओइ नोंनाव बेदर दंना गैयालै बेदर दं ना गैया अमा बेदर ना बयलार दङ एना खै केजि मोनगोन बेसे ए अमा बेदरखौनो लानोसै अमा बेदरखौनो लानोसै खै केजि होनो हागोन ए द केजि होबानो जाबाय दाबोनो अमाखौनो होबानो जाबाय अमाखौनो होबानो जाबाय द किल' जागोन दामखौला नों जि लायो लाबानो जाबाय गाबोन फुंनि आदटासे बाजेयाव होबानो जाबाय मरनिं आलि टुम'र' हा आं मना लानानै थांगोन आच्चा थिकानो दं आच्चा थिकानो दं

नाङा नाङा आंनो अमा बेदरखौसो नांगौ जागोन दे आं लाबोसिगोन गाबोनो है नों खावना हरबानो जाबायलै आरो माथो बावसै नङा होमबा नाङा नाङा थिकआनो दं जागोन

आस्सा आस्सा जागोन आस्सा थिकानो दं

आस्सा थिकानो दं है ओरैनो माहाय कर्म' मानसिफोरनो जाहोनांगौ आरो थारमाने पुरानि कर्म' खालामनाय बिसोरो खामानि मावनाय जाहोनोसै आरो जाहोआबा आजि थायो कालि थायो बिदिनो थालांबाय थागोन नङा होमबा माव जाथ'यो आरो जागोन दे